हैल्लो हैल्लो हां जी लेई लैओ केह्ड़ा लैना साढ़े कोल अम्बूजा ऐ ए सी सी ऐ अम्बूजा दा इसलै अट्ठ सौ रपेआ गुत्थी होनी ऐ ए सी सी थोहाड़ा घट्ट ऐ ओह् कोई पंज सौ साड्डे पंज सौ रपेआ गुत्थी होनी ऐ रेट निं घट्ट होई सकदा ओह्दी ओह्दी कवालिटी अच्छी ऐ कम्म अच्छा करदा ओह् नेईं ओह् तुसें अपना गै कोई बंदा भेजनां पौना ओह् जां अपना कोई ऐटो भेज्जो ठीक